नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए क्या बात है

तो ठीक है भोजन बनाना है तो आप किस जगह टिके हुए हैं कहाँ पर आए हैं किस ऐ

हाँ तो आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं जैसे मान लीजिए दाल चावल या सब्जी या फिर मान लीजिए पनीर फिर मतलब और तरह के कई खाने हैं तो उसमें से कैसे खाने आपके ज्यादा पसंद करते हैं जो टेस्टी लगे तो आप कौन सा खाना पसंद करते हैं तो वैसे बताइए तो वैसे हम उसी हिसाब से ने अपनी तैयारी कर उसी हिसाब से बनाएँगे नहीं नहीं हमें तो पसंद हमें तो मान लीजिए हम तो बनाने वाले हैं जो आप खाना पसंद जो लाइक करते हैं जो खाना आप लाइक करते हैं अच्छा आपको लगता है खाने में टेस्ट लगता है तो वो बताइए जैसे दाल चावल है करी है और पनीर है तमाम कई तरह की कलऊँजी भी है तो ठीक तो ठीक है तो खाना हमारे यहाँ देखिए दाल चावल भी बन जाएगा अच्छी तरह से फ्राई भी मिलेगा आपको रोटी भी सब्जी पूड़ी और पनीर भी है तो आप अगर पाँच लोग हैं तो कितने दिन कितने दिन रहेंगे भ्रमण में कितने दिन इधर रहेंगे आप एक दो दिन जो रहेंगे या मतलब कि या एक ही बार में या एक ही रहेंगे फिर चले जाएँगे जब एकाध हफ्ता रहेंगे तब तो आप आप तो हर हर व्यंजन का आपको स्वाद मिल जाएगा अच्छे व्यंजन का स्वाद आप ले सकते हैं हाँ तो जैसे धार्मिक स्थान है तो धार्मिक स्थान तो यहाँ पर है भैरो बाबा का स्थान है जैसे दत्तात्रे ऋषि का स्थान है फिर इसके बाद दुर्वासा ऋषि का स्थान है यहाँ पर धार्मिक स्थान तो हमारे आजमगढ़ में बहुत कई ठो हैं और ठीक है जब आइएगा तो आपको बिल बनाकर दे दी जाएगी और आप बिल के हिसाब से पे कर दीजिएगा नहीं नहीं वो आप वो कैस ही आप दे दीजिएगा एकाउंट की कोई विश्वास जी कैस कै कैस ही ठीक रहेगा नहीं तो पता चला खाते में तो अइबे नहीं कीस हम ये कहे रहें कि ठीक है ठीक ठीक है अच्छा चलिए अब हाँ कैस पेमेंट करिएगा नमस्ते